ہمارے علاقے کے ایم ایل اے کا نام عمران حسین ہے انہوں نے ہمارے علاقے میں جگہ جگہ بورنگ کروا کے پانی کی پریشانی کو دور کرا ہے جہاں لوگ پہلے پانی کے لئے پریشان ہوتے تھے کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا ہے اب مستقل پانی میونسپلٹی کا پانی چوبیس گھنٹے آ رہا ہے اس نے پانی کی پریشانی دور کری ہے جگہ جگہ کوڑ ڈسٹبن کوڑے دان لگوائے ہیں جہاں جہاں اب کوڑا اکٹھا نہیں ہوتا ہے اب سب لوگ کوڑا کوڑے دان میں ہی ڈالتے ہیں کافی اچھا کام کرا ہے اس نے ہمارے علاقے میں